ہیلو جی میم بولیے جی جی بولیے کیا چاہیے آپ کو جی مل جائے گی یہ تھوڑی مہنگی ہوتی ہے چار سو ساڑھے چار سو روپے کلو کے قریب ہوتی ہے جی مل جائے گی فرائی کے لیے بھی مل جائے گی اور اگر سالن بنانا ہے تو سالن کے لیے بھی مل جائے گی آپ کو اور بھی ہوتی ہے ہمارے پاس مچھلی سولی ہوتی ہے سنگھاڑا ہوتی ہے ایک کانٹے والی آتی ہے اس کی بھی فرائی اچھی ہوتی ہے جی اچھا نہیں الگ الگ ہوتی ہیں کیونکہ وہ نکالنی پڑتی ہیں نا اس میں محنت بھی ہوتی ہے اور پھر اس کا وزن بھی گھٹ جاتا ہے کانٹے نکالنے کے بعد جی وہ مہنگی پڑے گی تھوڑا وہ کم سے کم آپ کو جو ہے سو سو روپے مہنگی پڑے گی اس سے

جی وہ تھوڑی سستی پڑے گی اس میں بڑی بھی ہوتی ہیں چھوٹی بھی ہوتی ہیں جو جیسی آپ کو چاہیے ہو تو اگر بڑی چاہیے پوری چاہیے آپ جی وہ آپ خود دیکھ لیجیے جی جی جی

اچھا دیکھیے آپ کو اگر اگر کانٹے نکلوا کے لیں گی آپ تو آپ کو اچھا بون لیس ہی چاہیے تو آپ کو پونے پانچ سو لگا دیں گے جی جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوک اوکے